पहिने हम प्लास्टिकके टिफिन सब यूज करै छलहुँ हँ लेकिन बादमे सुनैके लेल आयल कि जे ओहिसँ बहुत ही साइड इफेक्ट बच्चा सबके भऽ रहल अइ आब जेना गरम खाना गरम जल्दबाजीमे सुबहमे लोक बच्चाके लंच दै छै लंच पैक करै छै तऽ गरम गरम रहल तऽ टिफिनमे डालि देलक तऽ आब ओहिसँ प्लास्टिक पिघलि गेल बच्चामे तरह तरहके रोग मने प्रवेश कऽ गेल आओर उहे गरम खाना जे छै गरम रोटी गरम सब्जी ओइमे पिघलि गेल ओइमे आओर ओकर प्लास्टिकके टुकड़ा ओइ खानामे मिल गेल आओर बच्चा ओतऽ जाके अञ्जानमे खा लेलक तऽ रङ्ग बिरङ्गके बीमारी आब सुनऽ लेल आबैए जे बच्चा सबके होइ छै तऽ आब तऽ डेरा गेलहुँ आब एखन फिलहाल नहि करै छी आब एखन स्टीलके टिफिन यूज करै छी